पंज जुलाई ॿ हज़ार टेवीह अठ फेबरवरी ॿ हज़ार अरिड़हां अरड़िहं अप्रैल ॿ हज़ार उणिवीह चोॾीहीं फेबरवरी ॿ हज़ार चोॾहां पंद्रहीं फेबरवरी ॿ हज़ार अरिड़हां